विज्ञानं और प्रौद्योगिक क्षेत्रमे ग्रामिक क्षेत्रके लोग नहि पहुँच पाबैया ओकर आगाँ बढ़यके सुविधा अछि मगर ओ आर्थिक कमजोरीसँ नहि जा पाबैत अछि दुर होएके कारण नहि जा पाबै अछि आर्थिक कमजोरी आइकाल्हिके बहुत जादा ही होइया ओकरा ग्रामीण लोकक कैपिसिटी या नॉलेज ई सब किछु यऽ मगर पैसा नहि होएके कारण बाहर नहि जाए पाबैया ओहिके कारण लोग केतनो भी नॉलेज हुए इधरे रहि जाइया बाहर जाकऽ पढ़ि नहि पाबैया पैसाके कारण बाहर जाएके कारण लोककेँ पैसा नहि अछि एहि दुआरे बाहर नहि जाए पाबैया